اور جب میں دوسری بار لیپٹاپ لیا فلپکارڈ سے ایچ پی کمپنی کا وہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا اس کو دو دو گھنٹے چارج میں لگاؤ پھر بھی اس کی بیٹری صحیح سے چارج نہ ہوتی ہے اور نہ وہ صحیح سے چل پاتا ہے بار بار ہینگ کرتا ہے دو دو تین تین مرتبہ بٹن دباؤ تب بھی کام نہیں کرتا ہے اس سے وہ جو ہے اس کی وجہ سے میں ایک دن غصے میں ہاتھ مار دیا اور وہ بہت نقصان ہو گیا فلپکارٹ سے ہی لیا تھا ایچ پی کا لیکن ایچ پی کا نام بہت بہترین سنا تھا کمپنی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ چیز میرے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا آئندہ فلپکارٹ پہ ایسی چیز منگانے کی من نہیں کیا میرا